गोनो गोथो मोनो मोननाया ओमफ्राय बिदिनो आं दबथायनायनि थाखाय आं बारा थाल लाया आरो बिसिनि जेनबा मानसिफोर नायनाय ओमफ्राय रंजानायफोरखौ आं बांद्राय थाल लाया आंनि गानावल' एसे फकास खालामो बेखौनो लानानै आं आंनि गोनो गोथो मोननाय आरो गिनायफोरखौ दबथायनो नाजायो आरो आं बांसिन गान खनोबा बिदि स्टेजफ्राव गान खनोबा गोजौ एबा मेगन मेसेबनानैसो खनखायो माने आं बांसिन गानखौसो फकास खालामो आरोना ओमफ्राय जुदि एसे गाना एसे रंजानाय जानानै ओमफ्राय बेबायदि बे नायग्राफ्राबो नायग्रा बिथांमोनहाबो एसे रंजाफायोब्ला भिडिय' एसे रोजाब खुसिजों गिनाय एबा गोनो गोथोखौ दबथायफायो आरो